जिते पहिरीं पहिरीं दफ़ा मां रसोईअ में घिरियमि त मूंखे पतो कोन्ह हुयो की रोटी वग़ैरह कीअं ठाइबी आहे लेकिन मां पंहिंजी मम्मी खे ॾिठो हुयो की मुंहिंजी मम्मी रोटी कीअं ठाईंदी आहे और कहिड़ो सामानु किथे रखियल आहे मुंहिंजे भाउ भेरनि खे भुख लॻी हुई मुंहिंजा भाउ ॿ भाउ भेण नंढा हुया और मम्मी घर में हुई कोन्ह मम्मी बि कोन्हे पापा बि कोन्ह हुयो मम्मी नानीअ जे घर वई हुई नानी खे मिलण लाइ और ॿ भावरनि भाउ भेनरूनि ॿिनिनि खे भुख लॻी हुई त मां सोचो उन्हनि खे कुझु ठाहे खारायां त पहिरीं त मां सोचो की मां छा ठाहियां वरी सोचो हलो फुल्का ई थी पचाए वठा और भाॼी बि मूंखे कोन्ह ठाइण ईंदी हुई त घर में आलू पिया हुया त आलू तरिया ऐं फुल्का पचायां पहिरीं दफ़ा फुल्का पचाया त अटो बि इलाही गीलो घिलो थी वियो हुयो और फुल्का बि टेड़ा मेड़ा पचा मुंहिंजे भाउ भावरुनि खे खारायो त हुनखे लेकिन वरी ॾाढो सुठा लॻा हो बि टेड़ा मेड़ा फुल्का बि मुंहिंजा मूंखे उन्हनि खे रोटी खाराए करे इलाही ख़ुशी महिसूस थी